नमस्ते सर नमस्ते सर कौन सा काम करेंगे आप जी जी तो हमारी हमारी कम्पनी लखनऊ में है तो आप कम्प्यूटर के डिप्लोमा किए हैं तो कम्प्यूटर डिप्लोमा किए हैं तो कौन सी जॉब आपको चाहिए था अच्छा आप टेली का काम भी कर चुके हैं कितने मंथ अच्छा जो करीब आप छः महीना किए हैं अच्छा तो हमारा हमारी कम्पनी आफ़िस ये लखनऊ में है तो अपना ठीक है फिर अपना वो क्या कहेते हैं डाकुमेंट ऊकेन्ट वगैरह हमारे पर सेलरी अगर आपको हम अपने आपकी योग्यता के हिसाब से देंगे एक एम आर के लिए हमारे यहाँ सैलरी बीस हजार से इस्टाटिंग है बीस हजार से हमारी सैलरी इस्टार्टिंग है हाँ तो आपके योग्यता के हिसाब से हम आपको सैलरी देंगे हाँ अगर आपकी योगता सही अगर यह अरे आपके अगर योग्यता के हिसाब से रहे तो आपको हम हर छठे महीना आपको हम अगर सही आपके योग्यता के हिसाब से रहेगा तो हर छठे महीना आपको हम जैसे बीस हजार से इस्टार्टिंग करेंगे अगर आपकी योग्यता के हिसाब से सही रहेगा तो छठवें महीने में आपको हम पचीस हजार कर देंगे और अगर अगर आपकी और अच्छी डिप्लोमा निकलेगी या आप और अच्छे अच्छी तरह से महनत से काम करेंगे हमारे यहाँ कम्पनी में तो मैं आपको और अच्छे पद पद पर रख दूँगा अच्छा अच्छा तो ये ऐसा करिए आप हमको अपना क्या कहते हैं पूरा बायोडाटा औ इस्कीम उस्कीम बायोडाटा वाटा सब हमारे पे मैसेज कर दीजिए नम्बर पे ही हम आपको निकाल के बता देंगे आपको हम कॉल कर दें या मैसेज कर देंगे लोकेसन हम आपको लोकेसन ऑन करके भेज देंगे आपको हम आप हमारे पे आप आप हमारे नम्बर पर ये बायोडाटा भेजिए आपको हम लोकेसन भर के भेज देंगे अऍं हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक ठीक ठीक नमस्ते नमस्ते